हमारे भोजन में गर्मियों के समय में पालक नहीं मिलते हैं टाइम से ठंडी में पालक मिलते हैं काफ़ी सब्जियाँ ऐसे हैं जो मौसम के समय अनुसार मिलते हैं जैसे ठंडी में पालक मिलते हैं बैगन मिलते हैं गोभी मिलते हैं बंद गोभी मिलते हैं टमाटर भी अच्छे होते हैं गर्मी में टमाटर का उपज कम है हमारे और ठंडी में प्याज का भी होता है आलू का भी अच्छा होता है गर्मी में ये सब थोड़ा मुश्किल होता है मिलने में और महँगा भी मिलता है और ठंडी में मूली भी मिलता है गर्मी में मूली थोड़ा कम मिलता है